جی ہاں میں اپنی تربیت اور روز مرہ کی زندگی میں غذائیت اور صحت بخش عادتوں کو شامل کرنے اور پوری کوشش کرتی ہوں میں متوزن غذا کھاتی ہوں جس میں سبزیاں پھل دالیں اور دودھ شامل ہوتے ہیں ساتھ ہی روزانہ تھوڑی بہت ورزش بھی کرتی ہوں تا کہ جسم میں تندرستی رہے میں فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرتی ہوں اور وقت پر کھانے سونے کی عادت اپناتی ہوں ان سب باتوں سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت بھی بہتر رہتی ہے